नराते औंदे अस नराते रक्खने फ्ही अस माता वैष्णो जन्ने अस मतलब माता वैष्णो दा मतलब कि जियां पैह्ला नराता होंदा ते अस माता वैष्णो जन्ने ते माता वैष्णो दा आह्नियै अस घर नराता रक्खने होन्ने ते भी अस माता वैष्णो दी साख होंदी अस घर आह्नियै अपने साख राह्न्ने ते माता वैष्णो दी गै मतलब शामीं सवेरे अस नुहाड़ी गै नुहाड़ी गै नौ दिन सेवा करदे रौह्ने होन्नि ते भी अस मतलब की केह् करने होन्ने पूजा करने मतलब साख बी नौमें दिन दशहरा मतलब कि दसमें दिन दशहरा होंदा ते भी अस जन्ने साख परबाह्न्ने कंजका देइयै अस साख परबाह्न्ने जाइयै ते भी मतलब साख परबहियै औने अस भी आह्नियै किश मतलब कि जो खाना होऐ भी अस खन्ने आह्नियै भी अ्ने ओह्दे बाद केह् करने होन्ने अस जन्ने भी ग्हार जन्ने अस उत्थै मेला होंदा उत्थै आखदे झिड़ियै दा मेला होंदा जित्थै अस उत्थै जन्ने होन्ने मेला मेले जन्ने अस मतलब कि बड़े सारे हंडोले लग्गे दे होंदे उत्थै ते अस मतलब क शैल गै दिक्खने होन्ने उत्थै ते कन्नै अस घर मत्था टेकने जाइयै शैल शनान करने होन्ने जाइयै की के उत्थै मेला होंदा ते बड़ियां सारियां चीज़ां होंदियां उत्ै ते शैल चीज़ां होंदियां उत्थि ते भी मतलब की उत्थां अस बापस घर औने होन्ने नरात्ते रक्खने अस पूरे गै नरात्ते रक्खने होने अस